हमरा जे छै ठण्डाके मौसम जादा बढ़िआँ लागैए किआ लागैए तऽ गर्मीमे एक तऽ तपाएल रहैत छै भरि दिन पङ्खा चलाएत रहू लाइन चलि गेल तऽ ओहो दिक्कत छै धूप रहैत छै बाहर निकलए तऽ ओतने अहाँकेँ दिक्कत बुझाएत बरसातमे जानए छी एतना कीचड़ भए जाइत छै जाहि क्षेत्रमे हमसब रहैत छिऐ ओहि क्षेत्रमे बाढ़िके भी बड़ा समस्या छै तऽ बाढ़ि भी इतना आबैत छै जे निकलि नहि सकैत छिऐ तऽ ई सब मौसम खास करिके देखबै तऽ अच्छा नहि लागैत छै ठीक ठाक लागैत छै किआकि जरुरी छै हर मौसम लेकिन खास करिके अगर ओहूमे देखबै तऽ ठण्डा ठण्डाके समय बहुत अच्छा लागैत छै हमरा सबके किआकि ठण्डामे अगर देखबए तऽनहि ककरो खली ठण्डे महसुस होइत छै अलाव लग सब बैठए छै अलाव लगाएके घूर लगाएके जकरा कहैत छिऐ सब बैठै छै तापए छै तऽ बहुत सारा गपो हइ छै सब एक जगह इकठ्ठा बैठैए चाय पियैए ताश खेलैए गप हइ छै या धूपे निकलल तऽतुरत सब जहाँ जाए कऽ सब एक जगह बैठैए तऽएक तरहसँ पारिवारिकताके भी महसूस होइ छै तेना आ ठण्डा कऽ मौसममे बढ़िआँ की लागैत छै कि जादातर आदमी जे छै या केओ भी जे यऽ कामसँ जादातर छुट्टीमे रहैए कामसँ एक तरहसँ दूरे रहैए यऽ अपन घर परिवारके साथ समय जादातर बिताबैए मन ओकरो लागैत छै ओकर बाल बच्चाकेँ भी लागैत छै परिवारके लागैत छै या फेर ओ समयमे अगर ट्रिपोके प्लान बनै छै कतहुँ घूमऽला चलि गेल ठण्डा के मौसममे जे अच्छा जगह रहए घुमए फिरएके लिए अच्छा रहैत छै